نوجوان نسلوں میں زندگی بھر پرھنے کا شوق پیدا کرنا نہایت اہم ہے کیونکہ یہ نہ صرف ان کی ذہنی نشو و نما کو فروگ دیتا ہے بلکہ انہیں کامیاب اور خوشحال زندگی گزارنے بے بھی مدد فراہم کرتا ہے یہاں چند مشورے دیے جا رہے ہیں جو نوجوانوں کو پرھنے کا شوق پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں نوجوانوں کو ان کی دلچسپی کے مطابک کتابیں پرھنے کے لیے منتخب کرنے دیں اگر انہیں وہ موضوع پسند آئے گا تو ان میں پرھنے کی دلچسپی بڑھ جائے گی فکشن سائنس فکشن ایڈونچر یا ان کی پسندیدہ موضوعات پر کتابیں مہیا کریں گھر میں ایسا ماحول بنائیں جہاں پرھنے کا رجحان ہو ایک آرامدہ جگہ اچھی روشنی اور خاموشی مہیا کریں تاکہ نوجوان سکون سے کتابیں پرھ سکیں بچے اکثر اپنے بڑوں سے سیختے ہیں اگر والدین اور بھائی بہن بھائی خود بھی کتابیں پڑھیں تو نوجوان بھی ان کی پیروی کریں گے گھر میں پڑھنے کی عادت کو فروغ دینے کے لیے خود بھی پڑھیں نوجوان نوجوانوں کو مختلف اقسام کی کتابوں سے روشناس کرائیں جیسے ناول کہانیاں شاعری سائنسی کتابیں سوانح عمریاں وغیرہ اس سے ان کی دلچسپی برھ جائے گی اور وہ مختلف موضوعات پر معلومات حاصل کر سکیں گے پرھنے کے فوائد پر بات کریں جیسے ذہنی نشو و نما الفاظ کا ذخیرہ برھانا تخلیکی سوچ کو فروغ دینا اور علمی معلومات میں اضافہ کرنا نوجوانوں کو یہ سمجھائیں کہ پڑھنے سے ان کے زندگی میں کتنی بہتری آ سکتی ہے پڑھنے کو بورنگ یا سختی سے نہ لیں بلکہ اسے تفریح کا حصہ بنائیں کتابوں کے ساتھ کھیل کھیلیں کتابی میلوں میں جائیں یا کتابوں پر مبنی فلمیں دیکھیں کتابی کلبز میں شامل ہونے سے نوجوانوں کو پڑھنے کی مزید ترغیب مل سکتی ہے یہاں وہ دوسرے لوگوں سے مل سکتے ہیں کتابوں پر بحث کر سکتے ہیں اور نئی کتابوں کے بارے میں جان سکتے ہیں ایسی بکس اور ایڈیو بکس نوجوانوں کے لیے ایک بہترین آپشن ہو سکتے ہیں یہ آسانی سے دستیاب ہے اور نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے پڑھنے کی طرف راغب کر سکتے ہیں پڑھنے کی عادت کو فروغ دینے کے لیے انعامات اور تعریفیں دیں اگر نوجوان کوئی کتاب مکمل کر لیں یا کوئی خاص معلومات حاصل کریں تو انہیں انعام دیں یا تعریف کریں پڑھنے کو روزانہ کا معمول بنائیں چاہے تھوڑا وقت ہی کیوں نہ ہو روزانہ کچھ وقت پڑھنے کے لیے مختص کریں اس سے پڑھنے کی عادت پختہ ہو جائے گی زندگی بھر پڑھنے کی عادت نوجوانوں کو نہ صرف علمی اور ذہنی طور پر مضبوط بناتی ہے بلکہ ان کی شخصیت کی تشکیل میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے یہ عادت انہیں کامیاب اور باخبر شہری بننے میں مدد دیتی ہے ان مشوروں پر عمل کر کے ہم نوجوان نسلوں کو پڑھنے کی طرف راغب کر سکتے ہیں اور انہیں ایک روشن مستقبل کی طرف گامزن کر سکتے ہیں